جی ہلو السّلام علیکم جی بھائی ارشد بھائی بول رہے ہیں جی بھائی میں نیو علی گڑھ آٹو موبائل سے بات کر رہا ہوں دراصل میں جو ہے جی بیلڈرس جو ہوتے ہیں اُن کے لڑکوں کے لیے رکوائرمنٹ تھی تو آپ بیلڈر ہیں نہ بھائی جی بھائی ہاں تو دراصل ایسا ہے کہ ہمیں کچھ لڑکے چاہئیں کام کے لیے علی گڑھ میں اور جس میں کہ لیزر ویلڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے پاس لیزر مشین ہیں بیلڈنگ کی جی جی تو اُس میں دراصل کافی برکرس کی ضرورت پر پڑے گی تو آپ کتنے لوگ پرووائڈ کرا سکتے ہیں ہمیں تو دس پندرہ لوگ پرووائڈ کرا سکتے ہیں اچھا اچھا تو دراصل اُس میں یہ ہے کہ کافی بڑا کام ہے اور ہیوی مشین ہونی چاہئیں تو آپ کے پاس اتنی بڑی مسین ہے کہ بھاری لوڈ اُٹھا سکیں وہاں پر کام کر سکیں جی جی جی بھائی آپ کا یہ بتائیں آپ کا ایڈرس کہاں کا ہے آپ کدھر ہے آپ کی ورک شاپ اچھا آپ کا سمسان گھاٹ کی علی گرھ میں صحیح تو ایسا کرتا ہوں میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ نے جتنے بھی لوگ ہیں آپ اُن کی لیسٹ بنا لیں اور اُن کے لیسٹ بنا کر آپ چاہیں مجھے واٹس ایپ کر دیں یا پھر آپ مجھے ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لوگوں کی لیسٹ اور جس سے کہ میں کنفرم کر سکوں ٹھیک ہے بھائی جی ہاں آپ مجھے کم جی واٹس ایپ کر دیں مجھے کنفرم کرا دیں دراصل کیونکہ ضرورت جی جی ہمیں بیس بندے چاہئیں تھے اگر آپ بیس ہو سکتے ہیں تو آپ ہمیں بیس لوگوں کو اور کاریگر کو دِلا دیں جی تو آپ مجھے اُن کو واٹس ایپ کر دیں یا پھر مجھے ٹیکسٹ میسج میں کر دیں اور ایڈریس شمشاد ہے آپ کا تو میں آپ سے آ کر مل لیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی جی بھائی میں کل آ جاتا ہوں آپ کا یہی نمبر ہے نا پرسنلی جی بھائی میں آپ کو آنے سے پہلے کال کر لوں گا اور آپ سے کنفرم کرتا یوں کل آپ سے آ کر میں ملتا ہوں ٹھیک ہے بھائی جی بھائی ٹھیک ہے بھائی باقی لین دین کا جو حساب ہے باقی مل کر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شُکریہ اور اللہ حافظ بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی